एहन समय हमरा भेल छलए एक बेर हम भारदह गेल छलहुँ नेपाल जे हमर कुटुम्ब छथि ओहिठाम ओहिठाम गेल छलहुँ संयोगसँ भारदहके उदित नारायण जी जे मिथिलाके बहुत बड़ा सिंगर छथि मैथिली क्षेत्रके रूपमे बहुत रास बहुत पैघ गायक छथि हुनकर गाम भारदहे छनि तऽ संयोगसँ ओहो गाममे छलाह तऽ हुनकासँ हमरा भेट भऽ गेल आ हुनकासँ मिलवाके अवसर भेटल चूँकि ओ अपन गाममे रहथिन तऽ बहुत पैघ कलाकारके रूपमे ओहिठाम ओ नहि छलाह ग्रामीण रूपमे छलाह तऽ जिनका ओहिठाम हम गेल छलहुँ हँ ओ ओहिठाम ओ पहुँचलखिन अरे इएह छथिन उदित नारायण हुनकासँ भेट भेल कनि देर तऽ बड़ा अचंभित भेलहुँ जे इएह छथिन उदित नारायण आ तखन हुनकासँ हमरो परिचय हुनका देल गेलैन जे हमर घर कर्णपुर आ हमहुँ गीत गबैत छी से हुनको मालूम भेलनि जे कनि मनि गीत गाबैत छथि तऽ हमरासँ ओ किछु गीत सुनलाह आ तकर बाद ओ फोटोग्राफी हुनका संगे हमर भेल आ जेना तेना लेकिन अचंभित जरूर छलहुँ हँ किछु एक्साइटमेंट जे अन्दरमे होयत छै से भी छलह तऽ या समय हमरा जे उदित नारायण जीसँ फेर पुनः ओकर बाद कहिओ हमरा हुनकासँ मिलनाइ नहि भऽ सकल